मां हिकु दुकान खां एचपी कंपनीअ जो लैपटॉप वरितो हुओ जेको ॾिसण में त ॾाढो सुठो हुओ ऐं हुन जो अघु बि वधीएक न हुओ इहो ई ॾिसी करे ऐं दुकानदार बि मूंखे चयो उहो त इहा लैपटॉप ॾाढो सुठो आहे मूं उहो वरितो हुओ पर जॾहिं मां घर में अची करे हुन खे इस्तेमालु कयो तॾहिं मूंखे ख़बर पई त हुन लैपटॉप जी काई बि ॻाल्हि सुठी न हुई जीअं त हुन जी बैट्री हुजे या त हुन जो प्रोसेसर हुजे हुन जी रफ्तार हुजे सभु शइ हिकु दम बेकार हुई थोरी थोरी देरि में हुन जी बैट्र्री ख़तम थी वेंदी हुई उहो हैंग बि ॾाढो हूंदो हुओ कुल मिलाए चयो वञे त उहो लैपटॉप हिकदमु बेकार हुओ